हा मुंहिंजा ॿ भावर आहिनि असां टिन्हिनि जी सोच साॻी आहे मुंहिंजो वॾो भाउ चुलबुलो हुओ पर मां शांती की हुअमि उहो घर में शोर मचाईंदो रहंदो हुओ ऐं मां शांति थिअण लाइ चवंदी हुअमि मुंहिंजो नंढो भाउ कुझु कमु घर जो कोन कंदो हुओ ऐं मां सभेई घर जा कमु कंदी हुअमि